مجھے بہت زیادہ پودے لگانے اور بیلیں اگانے کے شوق ہیں میں کثرت سے پودے اگاتا ہوں پھول کے پودے سبزیوں کے پودے اور اسی طریقے سے وہ سارے پودے اس ٹیم اگاتے ہیں جو کھانے پینے اور پھل دینے والے ہوتے ہیں ہم باقاعدہ اپنے کھیت میں ایک طرف سے صرف اور صرف پودے ہی اگائے ہیں تاکہ ہمیں ان سے پھل اور سبزیاں اور دوسری چیزیں حاصل ہوں اور ضروریات زندگی کا حصہ بن سکیں